ایسا اس وجہ سے لگتا ہے کہ لوگ زراعت میں مشغول نہ ہونے کا انتخاب کر رہے ہیں کیونکہ آج کل زراعت کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے کھاد وغیرہ بہت مہنگے میں مل رہے ہیں اسی طریقے سے جو انجن جس سے ہم سینچائی کرتے ہیں اس کا تیل بھی بہت مہنگا ہے اور اس کے بعد جو کسان فصل تیار کر کے بیچتے ہیں وہ بہت کم دام میں بکتے ہیں تو اس طریقے سے بہت زیادہ بوجھ اور ان پر بہت ساری مشکلات آن پڑی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ اب زراعت میں مشغول نہ ہونے کا انتخاب کر رہے ہیں جبکہ ان کے خاندان کے لوگ ان کے آبا و اجداد کے لوگ اس میں منسلک رہ چکے ہیں زراعت کی یوں تو بہت ساری اہمیت ہے اس کی وجہ سے زمین آباد رہتی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے چرند پرند کا رزق چلتا ہے بہت سارے انسانوں کا رزق چلتا ہے اس طرح زراعت کی بہت ساری اہمیتیں ہیں